ہیلو السلام علیکم جی آپ جلال بھائی بول رہے ہیں جی ایکچولی ہاں مجھے آپ کا نمبر اطلس ٹریول سے ملا ہے جی جی میں حنا بول رہی ہوں کل آپ نے کل ہاں ہاں کل میں نے ٹیکسی بک کی تھی نا ائیرپورٹ جانے کے لیے جی جی وہ میں ہی تھی ہاں تو آپ صبح میں میری نہیں میری فلائٹ تو تین بجے کی ہے نا تو ہمیں تو یہاں ہر صورت میں رات میں ڈھائی بجے نکلنا پڑے گا سوری دو بجے ہاں ہوں ہوں ہاں تو آپ نہیں نہیں نہیں میری فلائٹ تو ہے وہ صبح کی ہے ارلی مارننگ چار ساڑھے چار کی ہے میں میں ٹائم میں دیکھ کے ہاں نہیں لیکن آپ میرا گھر سے جو پک اپ ٹائم ہے وہ میرا ڈھائی بجے کا ہے ہاں ہاں ہاں تو آپ میری لوکیشن پہ آ جائیں گے اچھا آپ ٹائم پر آ جائیے گا نا بھائی کیونکہ وہ اتنی صبح صبح میں پھر وہ بہت ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں جی جی ہاں نہیں میں اکیلی ہی رہوں گی شاید بھائی آئے ہاں تو مجھے اب ابھی اور پھر سے تو آپ کو کال وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں نا آپ اپنے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے جی شکریہ ہاں یاد سے پہنچیے گا بھائی ہاں مجھے پھر سے کال نہ کرنا پڑے صبح میں اوکے اللہ حافظ